ہلو جی پزّا پوائنٹ سے بات کر رہے ہیں جی بھائی بھائی میں نے وسیم احمد کے نام سے ایک آڈر بک کرا ہے کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا دو پزّا ہیں اس میں چیز پزّا دو بروسٹ برگر ہیں اور دو فین فرینچ فرائز ہیں اور دو کوک ہیں یہ ابھی تک نہیں آیا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے بالکل ویٹ کرتے ہوئے ڈلیوری بوائے کا نمبر آپ مجھے سینڈ کر دیجیے کتنی دیر ہو گئی نکلے ہوئے دس منٹ ہو گیا بھائی دس منٹ کا تو راستہ بھی نہیں ہے ہمارے گھر کا پانچ منٹ کا پیدل کا راستہ ہے آپ بتا رہے ہو ڈلیوری بوائے آ رہا ہے بائک پر اتنی دیر تھوڑی لگتی ہے بھائی نہیں اگر ابھی نہیں نکلا ہے تو آپ آڈر کینسل کر دیجیے میرا کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں جو پہلے کے آڈر لگے ہوئے تھے وہ بات صحیح ہے آپ کی لیکن آپ کسٹمر کو اتنا ٹائم کیوں ویٹ کرا رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے